भिण्डीके की रेट हइ आलूके परवलके कोबी कोबी आओर टमाटरके बीन्स करैला अँए परवल अच्छा अहाँ पास सब्जी कोन कोन उपलब्ध हइ

बढ़िआँसँ उपजै अइ ने बढ़िआँसब हइ ने सब्जी बढ़िआँसँ उपजै हइ ने हे आब कि कहबै यइ

खराब सब्जी हम नहि लेब बढ़िआँसँ हम बढ़िआँसब लेब अबै छी लैलए कोना रेट देबै अबै छी लेबैके लेल हँ बुझलिए आबै छी लैलए तऽ ठीक हइ तऽ आओर अगल बगलके आदमीके लऽ कऽ आबै छी